جی ہاں بہت سارے توہمات ایسے ہیں جو ہمارے علاقے میں بہت زیادہ مشہور ہیں اور ہم لوگوں کو اس بارے میں تھوڑی بہت جانکاری ہے جیسے کہ ہمارے گاؤں میں ایک بہت ہی گھنا پیڑ ہے جو کہ بہت زیادہ ڈراؤنا بھی ہے اور لوگ اس سے بہت زیادہ خوفناک ہوتے ہیں تو لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ پیڑ بہت زیادہ خوفناک ہیں اور لوگ اس سے بھاگتے ہیں کیونکہ ایک بار کی بات ہے ہمارے علاقے میں ایک بچہ گم ہو گیا تھا جوکہ ادھمری حالت میں اس پیڑ کے نیچے پایا گیا تھا اس طرح کئی سارے واقعات ہونے کے بعد لوگوں کے دلوں میں اس پیڑ کے لیے وہم ہو گیا کہ نہ جانے کون سی مخلوق اس پیڑ پہ رہتی ہے اور اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے توہمات ہیں جو کہ ہمارے علاقے میں پائے جاتے ہیں اور لوگ اس وہم کو اپنے دلوں میں پال لیتے ہیں جبکہ میرے خیال میں میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور لوگوں کو اس سے دور رہنا چاہیے ان تہمات کو پالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں اور ہمیں سوائے اللہ کے اور کسی سے ڈرنے کی ضرورت نئیں نہیں کہ ہم اللہ بہت بڑا نگہبان ہے جو لوگ وہم پالتے ہیں سب سب کے سب غلط اور بےکار کی باتیں ہیں یہ میرے سمجھ میں بالکل نہیں آتی ہیں لیکن آج کا جو زمانہ ہے ان توہمات پر بہت زیادہ یقین رکھتا ہے اس سے ہم لوگوں کو احتیاط کرنے کی اور بچنے کی ضرورت ہے ہم لوگ کو احتیاط اور بچنے کی ضرورت ہے اور جو چھوٹے چھوٹے بچے ان کے دلوں میں بھی توہمات کو نکالنا چاہیے تاکہ وہ لوگ بھی توہمات کے چکر میں نہ پڑیں پڑ کر ایک اچھی اور بہترین زندگی گزارنے کا ارادہ کرین اور بہتر سے بہتر اپنے لیے ہمراہ کرنے کی کوشش کریں تو آپ لوگوں سے درخواست ہے تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ڈرنا نہیں چاہیے ان توہمات کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں اللہ ہم سبھوں سبھی کو

صحیح باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بری نظر سے بچائے تہمات کے چکر میں نہ پڑے